दानि जुगाव दिजितेल बाहायनाया फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि आरो फारसेथिं नाहरोबा बाहायनो रोङोबा मोजां आरो मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा मोजां जायो आरो गाज्रि खामानियाव थांबा गाज्रि जायो आरो दिजितेल मुगाया दानि जुगाव जोबोर मोजां मोजां आरो जोङो मिनथियैफोरखौ मिनथिनो हायो नुयैफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय खोनायैफोरखौ खोनानो मोनो आरो दानि दिजितेल जुगाव मोजां आं आंनि फारसिनेल माबाजों आं बेखौ मोजां सानो आरो मानसिफोरा बेखौ बाहायो आरो खायफा मोजां खामानियाव बाहायो खायफा गाज्रि खामानियाव बाहायो बाहायनो रोंबा मोजां आरो गोबां हेल्प होयो आरो बेखायनो दिजितेलआ मोजां आरो आं मोजां सानो आंनि साननाय बायदियाव दिजितेलआ आरिमुनि सोमोन्दै बुङोब्ला आं गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो गोदोथ' जेबो दिजितेल बाहायनो रोङामोन ओमफ्राय दानि जुगाव बेखौ बाहायनानै गोबां खामानि फोरा मोजां जादों आरो